हय हय सांगा तुमी कोण हां हां ओके सांगा कसले ऑप्रेशन ओके कितलीं वर्सां जाली तुमी गोंयांत आसात ओके तुमचे कितें पॉलीसीज बीन तश्यो केल्यो आसा मॅडिक्लेम हॅल्थ पोलिसीज केल्यो आसा ओके तिची केल्ली ना दॅन तुमकां मोस्टली दॅन तेंचो कितलो अमांउट जाता पळय ऑप्रेशनाचो तो तुमकां पे करचो पडटलो आनी इफ ती अबाव फिफ्टी आसा जाल्यार सिनीयर सिटीजन एक कार्ड बीन आसा तुमचे कडेन नॅशनल कार्ड केल्ले सिनीयर सिटीजन कार्ड इफ ते बी केल्ले आसा जाल्यार एक फायफ परसेंट वेव ऑफ जाता टोटल बीलातल्यान तुमी कार्ड केल्ले आसा ना न्ही ते यूजवली गोवा गोवांनच्यांकूत तशे इंन्शूरन्स कवर जाता तेतून एक एक फोर पर्सेंट तर कितलेटरी कमी जाता बट इफ केल्ले ना जाल्यार तुमकां कितलो अमांउट आसा तितलोत पडटलो भरपाक ना ना जाता बट गोंयांन हेज्यो केंन्सराच्यो बॅस्ट फॅसिलीटीज सद्या तरी आसा जी एम सी सो ते आतां तुमचेर आसा तुमकां खंय बॅनीफीट अवेल करपाक जाय ते देल्लीची जाल्यार देल्लीची आसा बरी या बट ते फक्त गोवन रेसिडेंट आसा पळय तेंका फ्री नॉन गोवन्स आसा तेंका थोडे कमी पयशान आसा फ्री अशे ना तेंका ट्रिटमेंट लॅस अमाउंटान आसा हय हय ओके ओके बरें या वॅलकम